मुजफ्फरपुर जिलासँ बजैत छियै हमसब तऽ सब काज कऽ लय छियै खाना पीना सब चीज कऽ के तहन जजुआरके डीहवार बाबा छथिन ने तऽ ओतै अबैत छिअनि तऽ हुनका निपैत छियै फूल अक्षत अगरबत्ती सब जरबैत छथिन ओहिठाम ठाकुर जी छथिन हुनको पूजा करैत छियैन हुनका नैवेद्य दय छियै करैत छियै ओहिठुम महादेव छथिन हुनको पूजा करैत छिअनि हुनका धूप अगरबत्ती दीप सब देखबैत छियै ओहिमे गायके धूप घीउ दय छै गायके दूध दय छियै भाङ्ग दय छियै महादेवके चढ़बैत छियै डीहबार बाबाके चढ़बैत छिअनि प्रसादी मिठाइ चढ़बैट छियै अक्षत चढ़बैत छिअन फूल जनोहू सुपारी डीहबार बाबाके चढ़ ओहे हमरा सबके महान छथिन हुनके सबसे हमसब छी जे हमसब छी ठाड़ मनुष्य मे हमसब हुनके सबके मान्यता देने छियै ओयठुम ठाकुर जी छथिन हुनके सबके शरणमे हम सब छी ओहे सबके पूजा कऽ के हमसब मनुष्य बनल छी हुनके सबके हमसब सेवा करैत छी सबके रक्षा ओहे करैत छथिन ओहे सब चीज हमसब करैत छी हुनके सबके नाम लय छी दिन राति जे डीहबार बाबा छथिन जे हमरा सबके मनोकामना पूरा करैत छथिन तहि ल हुनका सबके स्थान पर अबैत छियै हुनका पूजा पूजा पाठ करैत छी सब चीज करैत छियै कऽ के हुनका तेकर बाद हमसब घर जाइत छियै तऽ ओहे कऽ के तेकर बाद हमसब खाना पीनामे काज धंधामे रहि जाइत छी सब चीज कऽ कऽ तहन फेर साँझमे अबैत छी तऽ डीहबार बाबाके शरणमे रहैत छी हुनके नाम लै छियै हुनके जप करैत छी